विज्ञान और तकनीकी नवाचारों ने आपको बेहतर और आसान जीवन जीने के लिए जीवन जीने में बहुत बहुत मदद की है जैसे कि इसने हमारे जीवन को सरल आसान और सुविधाजनक बना दिया है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम विज्ञान और तकनीकी के समय में रह रहे हैं हम सभी का जीवन वैज्ञानिक आविष्कारों और आधुनिक समय की तकनीक तकनीकों पर बहुत अधिक निर्भर है विज्ञान और औद्योगिक ने लोगों के जीवन में बड़े स्तर पर प्रभावित किया है प्रभावित किया है